मार्शल आर्ट्स हें एक जग प्रसिध्द आ हांव एक धाकट्याच्या गांवांत रावतां आनी हांगा चड प्रोफेशनल मार्शल आर्ट शिकयनात पूण म्हाका सदांच एक प्रोफेशनल हाच्या कडल्यान मार्शल आर्ट शिकपाची इत्सा आसली म्हाका अशें दिसता की मार्शल आर्ट्स मनाक शांती दिता आनी एक आमचें जिणेंत सूख हाडटा आनी डिसिप्लीन हाडटा मार्शल आर्ट्स असले तसले एक्ससायज न्हू तर एक खूब डिसिप्लिनाचे आर्ट मार्शल आर्ट्स मनशाचे चिंतप मनशाचे जिणें हातूंत सुदार हाडटा